तुसें ई अ'ऊं अर्बन ते रूरल जेह्के स्कूल होंदे उं'दे बारे च सनांऽ तां पैह्लें नंबर केह् होंदा केि जेह्के ग्रांऽ बिच स्कूल होंदे बड़े सारे तां उं'दे च पढ़ाई दा जेह्का लेवल होंदा बड़ा घट्ट होंदा ते ग्रांऽ दे जागत् बड़े घट्ट पढ़दे ओह्दी बजह कन्नै केह् होंदा कि जि'यां गौरमेंट स्कूल होंदे उ'त्थें इक मास्टर होंदा ते ओह् औंदे बी बड़े घट्ट न ते बच्चे जेह्ड़े होंदे पढ़दे बी निं हैन ग्रांऽ च उं'दे जेह्ड़े मां ब'ब्ब होंदे ओह् बी बड़े घट्ट पढ़े दे होंदे ते जेह्दी बजह कन्नै ओह् उ'नें ई नेईं पढ़ाई सकदे न ना उ'नें ट्यूशनां लोआई दियां होंदियां न ना ही होर कुछ होंदा ते बिलकुल एह् ऐ पढ़ने जीरो होंदे ओह् ते अगर शैह्रे दी गल्ल करचै स्कूलें दी तां शैह्रें दे स्कूलें दा इ'यै फायदा होंदा कि उ'त्थें स्कूल च इक बड़े सारे स्कूल जेह्ड़े प्राइवेट होंदे होर प्राइवेट स्कूलें पढ़ाई बड़ी जादा होंदी उ'त्थें जेह्ड़े न टीचर बड़े जादा होंदे होर अगर अस गौरमेंट स्कूलें ई गल्ल करचै शैह्रें च तां ओह् जेह्ड़े होंदे ओह् बी शैल होंदे की के शैह्रे च जेह्के लोक नौकरी करना बड़ा पसंद करदे ते ग्रांऽ च ओह् अपनी ट्रांस्फरां करांदे निं हैन करादी होऐ जिस तां ओह् केह् होंदा उसी दोबारा बापस अपनी सिटी बिच गै लाऊ ओड़दे ते इ'यै फर्क ऐ साढ़े ग्रांऽ दे स्कूलें च ते शैह्रें दे स्कूलें बिच ते बाकी उं'दे बारे च ओपिनियन ते इ'यै की गौरमेंट जेह्ड़ी एह जादा ध्यान देआ दी अज्जकल ग्रांऽ बिच भी बड़ा ऐ पर शैह्रें बिच जादा जादा ऐ की के शैह्रें बिच जेह्के न पढ़ने च बड़े जादा लोग होंदे ते उ'त्थें दे स्कूल च जेह्के बच्चे होंदे तां ओह् बड़ी जादा स्ट्रेंथ बिच होंदे ते ग्रांऽ बिच बड़े घट्ट होंदे ओह्दी बजह कन्नै ग्रांऽ ते शैह्रें दे स्कूलें च बड़ा फर्क ऐ केईं बारी केह् होंदा ग्रांऽ दे स्कूल जेह्ड़े बड़े दूरें दूरें होंदे प्हाड़ियां र होंदे ते उत्थें दे स्कूल बिच उत्थें दे स्कूल बिच टीचर जेह्ड़े होंदे ओह् बड़े दूर दा आंदे होर पुज्जी बी निं सकदे तौले ओह्दी बजह कन्नै बी ओह् अपनी ट्रांसफर कराऊ दे न शैह्रे बिच ई